इसलिए शौक था कि गाँव देश में जो आज चीजें मिल रही हैं वो मेला ही जाने में मिलती थीं जैसे कि मिठाइयाँ हैं जलेबियाँ हैं तो ये सब अब तो हर जगह बन रहा है और बिक रहा है लेकिन पहले ऐसा नहीं था लोग जब जाते थे मेला ठेला तभी वहाँ मिलता था तो हम लोग भी इसी लालचवश लड़कपन की बात है हम लोग भी जाते थे वहाँ और घूमते टहलते थे वहाँ जो भी प्रोग्राम होता था उसको देखते रहते थे घूमते टहलते शाम तक फिर अपने घर आ जाते थे ये ये सब हम लोगों की बचपन की याद आती है तो हम लोग भी सोचते हैं कि ऐसे हम लोग भी लड़कपन में किए हैं और आज के लड़के जो हैं तो रोज़ घर घर हर सामान मिल रहा है उस समय ये सब चीज़ें यहाँ नहीं मिलता था मेला ही में मिलता था जै और मेला में ही मिलना मिलना और खाया जाता था और दस पाँच जने से भी मुलाकात भी होती थी घूमते टहलते फिर चले आते हैं हम लोग हम लोगों का यही कारोबार चल रहा था अब भाई हम लोग भी जानकार हो गए हैं तो बच्चे अब मेला ओलां तो नहीं जाते हैं लेकिन अब रोज़ घर ही पर मिलता है तो क्या जाएँ मेला में और मेला में जो मिलता है वही घर पर मिलता है इसलिए अब हम लोग भी घर रहते हैं और अपना कारोबार करते हैं